आब तऽ एहिलेल मतलब जे छै से बहुत सुस्पष्ट बेबस्था कऽ देल गेलैए जे कोनो मतलब जमीनसँ सम्बन्धित विवाद होइ छै या परिवारिक मामला भेलै या मजदूरी दिनसँ कोनो मुदा भेलै एकर निपटाराके लेल तऽ सबसँ पहिने बात ई छै जाहिमे आब कोर्ट कचहरी जेबाक कतहु कोनो काजे नहि छै प्रत्येक शनिके राज्य सरकारके निर्देशपर थाना आओर मतलब अञ्चल कार्यालय द्वारा एकटा बैसार कएल जाइ छै एकटा अदालत जकाँ बनै छै जाहिठाम अहाँ जाउ अपन फरियाद दिऔ आओर ओहिठाम त्वरित निष्पादन ओहिठाम भऽ जाएत ओना एखन तक हमरा एहिसब तरहके कोनो मामलासँ नहि निपटे पड़लहए एहि दुआरे की जे आत्मसन्तुष्टि छै आत्मगौरव छै अपन जे आत्मसम्मान छै ओ यदि अहाँके सुढृढ़ अछि तऽ एहिसब तरहके कोनो बात उत्पन्न भइए नहि सकै छै समाजमे विवाद नहि हुअए हमसब सतत ताहिलेल प्रयासरत एखनतक रहलौ हँ आओर एकर यदि मानि लिअ ई छै तऽ ओहिलए मतलब कानूनके दरवाजा तऽ खुजले छै लेकिन राज्य सरकारके बेबस्था सबसँ बढ़िया छै जे थानापर जे थाना जे होइ छै प्रत्येक शनिके ओहिमे एकर निवारण भऽ रहल छै अहाँके कोनो भी मामला किएक नहि हो